असांजे ठाणा जिले में घणा ई एहिड़ा स्कूल ऐं कॉलेजियूं आहिनि जेके असांखे फ़ी वग़ैरह में घणो ई पुसाइनि था ऐं हुननि कॉलेजनि ऐं स्कूलनि में असांखे स्कॉलरशिप बि मिले थी असांजे उल्लासनगर में ई घणई कॉलेजियूं आहिनि जीअं त असांजी चंदीबाई हिमतमल मनसुखाणी कॉलेज ऐं आर के टी कॉलेज ऐं ॿिए जेके कॉलेजियूं आसे पासे आहिनि बिरला कॉलेज अगरवाल कॉलेज ऐं थोरो अॻियां वञनि त हिकु पंहिंजी पेंडुलकर कॉलेज आहिनि जेके असांखे घणी भई पंहिंजे इन में मुताबिक स्कॉलरशिप ऐं फ़ियुनि में असांखे इजाफ़ो ॾियनि था जेके ऐं ॿिए सां सुठा जेके आहिनि पंहिंजा सब्जेक्ट ऐं कोर्स बि हलाइनि था ऐं हिन में कॉलेजूं बि असांजी लॉ कॉलेज आई टी आई कॉलेज ऐं आई टी आई स्कूल सभु आहिनि जेके असांखे वाजिबी फीय में हलनि था जीअं असांजो झूलेलाल स्कूल जेको असांजो गवर्मेंट जो तरफ़ा असांखे हुन खे स्कॉलरशिप मिलन्दी आहे आसे पासे जा ॿिए स्कूल आहिनि जेके असांजे थाणा जिले में ता अचनि ॾाढा असांजे लाइ सुठा आहिनि ऐं पढ़ाई बि पिणु उन्हनि में ॾाढी सुठी वेंदी आहे जीअं मां ॿार पढ़ी पास थी अॼु के डॉक्टर के इंजीनियर थी विया आहिनि मूंखे हुननि जो हाणे ना नाला के घणा ई आहिनि जीअं न्यू इयर हाई स्कूल आर के टी कॉलेज फातिमा स्कूल ऐं बिरला स्कूल ॾाढा निहाइकु सुठा आहिनि होली क्रॉस स्कूल ईअं पंहिंजे छोकिरीनि जे लाइ ऐं हुननि जे लाइ ॾाढो सुठो पिया कमु कनि हा ॾाढा सुठा कोर्स बि अथनि जेके असां पढ़ी पास करे तंहिंखे असांखे नोकरियूं पई मिली सघनि घणा ई एहिड़ा आहिनि जेके वॉकेशनल क्लास हलाए करे असांखे किथे वॾियुनि उहिदनि ते पहुचाइनि था